नई रेसिपी के बारे में जानने के लिए मैंने टी वी शो खाना खज़ाना भरत किचन यूट्यूब चैनल देखते हैं खाना खज़ाना पर मैंने देखा कि गुलाब जामुन बनाना जैसे कि गुलाब जामुन में खोया मैदा केवड़ा और गुलाब जल चीनी ये सब लगता है तो मैंने गुलाब जामुन जैसे जैसे उसने बनाया मैं भी वैसे देख कर बनाई गुलाब जामुन में खोवा और मैदा को एक में छान लिया और फिर छोटे छोटे गोल गोल लिउ लोए लोई बनाए उसके बाद मैं उसको तेल में छानी और फिर उसे शीरे में डुबाया लेकिन उसका तो बन गया है और मेरा बिगड़ गया फिर मैंने देखा कि आलू का पराठा बनाना फिर आलू को मैंने उबाला उसको छीला और मिक्सी में अच्छे से पीसा उसके बाद उसमें मसाला हरी धनिया लहसुन मिर्च प्याज़ सब काट के डाले और उसको तेल में भुने उसके बाद फिर मैंने आलू का फिर आटा छाना और फिर छोटी छोटी लोई बना कर उसमें पराठा आलू का पराठा बनाया जो कि हमारे घर वालों को बहुत अच्छा लगा और सब ने बहुत तारीफ़ की